आं दैस्रां ब्रह्म बुंदों अह अह अह

औ औ औ औ मिथिगौ मिथिनायाथ' ओरैनो प्राइभेट स्कुल होनबाथ' दन बस्क'याबो मोजांमोन ओह आमफ्राय इउएन आबो मोजां

औ औ जोंनि टाउनाव थानाया आमफ्राय आमफाय आमफ्राय इउएन आथ' बड' मिडियाम जाहैबाय औ इउएन एकादेमिया दन बस्क'आ इंलिस जाहैबाय आमफाय माबायाव इउएन आव इउएन आवथ' बर' गोजायानो औ साब ओह साबजेकयाल' इंलिस थाफायो नामाथाय उन्दैनिफ्राय थायोदां औ दनबस्क' आथ' इंलिस मिदियामानो औ दन दन बस्क'आथ' माबा सिबिएसए औ आमफ्राय नैबे द' इउएनआ जाहैबाय माबा ओह सेबा हस्टेलनि पेसिलिटियाथ' जोंना आंनाथ' फिसालाया उन्दैसो नालाय आंथ' हस्टेल मा दन बस्क'आथ' गैया उन्दैफोरनि गैया आमफाय इउएन इउएनयावबो एथट' उन्दै माबा प्राइमारि लेभेलाव गैया खोमा आरोखिना आमफ्राय सेकेण्डारि लभेल इउएनआवबो सेकेण्डारि लेभेलनिफ्रायसो दं नामाथाय हस्टेला आंनि सइसया दा आरो रिएल रिएलेटिआबो मोजां ब्रह्म बाबा टेख्न'खौबो मोजां होननाय खोनादां ओह बइस नैबे माबायाव ब्रह्म बाबा तेख्न'आव गैया खिन्थु रिएलिटियाव दङदां रिएलिटियाव दं औ औ हस्टेल पेचिलिटिया क्लास पाइभसोनिफ्राय लायोदां रिएलिटियाव औ औ औ रिएलिटिया टाउननि सायदावसो औ यै गौरां बारनानै सान्दामारि होनो औ सान्दामारि होनो अके अके दे